योग वैसे तो बहुत कम उम्र के बच्चे कर ही नहीं पाते हैं और पाँच से पाँच से सात साल के बाद बच्चों को योग करने की कुछ कुछ प्रक्रिया पता चल जाती है कुछ अपने मम्मी पापा दादा दादी को देख कर करते हैं उनको योग से उतना कुछ लाभ माह लाभ हानि नहीं हो पाता क्योंकि छोटे बच्चे को योग करने की जो प्रक्रिया रहता है वह कुछ हट कर रहती है कभी कुछ देखते रहते हैं और कभी इधर हाथ मटकाते पैर मटकाते योग करते सही योग तो बारह साल के बाद के जो बच्चे हैं करते हैं उनको सही योग करने की प्रक्रिया पता चल जाती है उनको कई बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई रेहती है योग करने से उनकी ग्रोथ में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है जैसे कई बार योग करने से अस्थमा जैसी बीमारियों को भी फ़ायदा मिल जाता है योग करने से कई बार जो व्यक्तियों का जो पाचन क्रिया है वह बहुत वीक रेहती है कुछ भी खाना नहीं पचा पाती योग करने से उनमें भी जल्दी उनको फ़ायदा मिलता है और उसके बाद में जो बुज़ुर्ग लोग हैं जैसे जो पचास पचपन साल के बाद के जो योग करते हैं उनको क्या होता है जैसे धीरे धीरे जैसे पच्चीस से चालीस साल के लोगों को जल्दी से आराम जल्दी से योग रो का फ़ायदा होता है जैसे पचास से पचपन के बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे फ़ायदा होता है हालाँकि फ़ायदा योगा से दवाई से ज़्यादा होता है योगा करना तो मैं कहती कि डॉक्टर के पास तो कम से कम जाने की कोशिश करना चाहिए सबसे पेहले योग को ही अपनाना चाहिए योग करने से एक तो अपना अपना पैसा धन भी खर्च नहीं होता और योग करने का टाइम अपने घर में निकालते हैं अपन डॉक्टर के घर जाने के लिए अपने को मोटर साइकिल गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है एक साहय सहयोगी की ज़रूरत पड़ती है योग करने का क्या है योग तो अपन घर में अपन अपनी साधना सादी का करना चालू कर दिया और योग के फ़ायदे तो बहुत फ़ायदे हैं